बर' रावखौ गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रानो सानो जे बर' रावा बर' रावा जों बर'जों बर' रालायनानैल' सलिगोन बर' रावखौ बर' राव रालायनानैल' जों जौगाया बर' राव रायज्लायबाय थानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा जोंनि बर' रावखौ मानि रावबो मा होनो गोनांथि होन्नानै सान्नो नागेरा सिपिसेलि बर' रावखौ जोंनि गामि एरिया थाग्रा सुबुंफोराल' रायज्लायो नाथाय नोगोरारिनि सुबुंफोरा बर' रावखौ गोबां गाहाय गाहायाव दोन्नो सानो नाथाय बर' रावखौ जों बिदि गाहायाव दोनोब्ला जोंनि बर' रावा गोमालांगोन नों नोगोरारियाव थाग्राफोरा गुबु राव रायज्लायनानै बर' रावखौ गावि बिमानि रावखौनो मा सानो गादबनानै दोन्नो नागेरो बिथांमोना नोगोराव थागिरि बिथांमोना मा सानो बर' राव रायज्लायनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बर' रावा जास्ट ओरैनो न'नि रायलायनाय बिदि होन्नानै सानो बिथांमोना गावखौ बर' बर' रायज्लायनानै गावखौ गोजौवाव थांगोन बेखौ साना दा बिथांमोनानो नोगोराव थागिरिफोरा बर' रावखौ गादबनानै दोन्नो नागिरो नाथाय जों बर' मानसिफोरा बेबायदि सान्नानै थायोबा जोंनि बर' रावा थैलांगोन जों बेफोरबायदि सान्नायखौ गारोब्लासो जोङो बर' रावखौ जौगा थाखोआव लांनो हागोन जों जोंहा दानि समाव बर' रावखौ बर' रावा गोबां डेभ्लाप जाबाय गुबुन नोगोराव थागिबिफ्रा बेखौ सान्नानै मोनथिया जोंहा आसामाव बर' रावा अफिसेलि राव हिसाबै जोहा थिसनजाबाय दा जों अफिसेलि राव हिसाबै जोङो थिसन जानाय हिसाबै जोङो अफिसफोराव बर' रावखौ जोङो रायज्लायनांगोन गुबुन हारिजोंबाबो जों बर' रावखौ जोङो रायज्लायनांगोन बिसोरखौ गुबुन हारिखौ जों जोंनि बर' रावखौ फोरोंनांगोन एसेमब्लिफोरावबो जोङो बर' रावखौ जोङो जोंनि एमएलए मन्थ्रिफोराबो जोंनि बर' रावखौ एसेमब्लियाव आसामनि एसेमब्लियाव रायलायनायनि सुबिदा मोनबाय दा बिथांमोना एसेमब्लिफोराव गुबुन राव रायलायनो मोन्नाय नङा बिथांमोना एसेमब्लिफ्राव बिथांमोना बर' रावजोंनो रायलायनानै गुबुननि सिगाङाव मिथिहोनांगोन दा बर' रावाबो जौगागासिनो दङ दा बे जौगानायखौ जोङो आरो बिनिफ्राय साबफिन जौगा होनांगोन जों रायज्लायनानै गुबुनफोरखौबो जोङो रायज्लायनायनि बायद'था खालामनांगोन बर' रावखौ दा जोङो बर' राव रायलायनानै जेबो जानाय नङा बर' राव रायलायनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेफोर सान्नायखौ जोङो ज्राब गारनांगोन आरो जोंनि बर' रावखौ जोङो डेभ्लप खालामनांगोन जोङो हाथाय बाजार गुबुन गुबुन जातिफोरजोंबो जोङो बर' रावखौ जोङो रायज्लायनानै बिसोरखौ बायदता लाबोनानै बर' रावखौ रायलाय होनायनि जोङो सेस्ता खालामनांगौ जोङो गुबुननि रावखौ रायज्लायनायखौ दोन्नानै जोङो गावनि रावजोंनो जेरावबो रायज्लायनांगोन जोंनि आसाम बा जोंनि बड'लेण्डआव जों खालि गावनि बिमानि रावखौल' रायलायनांगौ जों गुबुननि राव रायलाया लासेनो थानांगोन जोङो गुबुननि राव रायज्लायबाय थायोबा आं गोरों होन्नानै जों गुबुननि रावखौ रायज्लायबाय थायोबा जोंनि बर' रावा थैलांगोन जोङो गुबुन रावखौ रायलायनो रोङोब्लाबो जों जोंनि बर' रावखौ जोङो रायज्लायनांगोन गुबुननो मिथिहोनांगोन होमबासो जोंनि बर' रावा थांनानै थागोन